आमचे म्हणल्यार आतां खूब तरेची जसण आसा सो आमच्या घरा लागीं एक गणपतीचें देवूळ आसा सो मोस्ट ऑफ द टायम आमी फुलां आसा ती चडशीं करून आमी देवळान व्हरून देवा भेट दिता आनीक जी फळां फळां जाता भाजी जाता ती आमच्या भितरच आमी आत् सांगपा म्हणल्यार आमच्या घरान आठ लोकांचो कुटुंब आसा म्हणल्यार आमच्या घरान म्हाक मम्मी पप्पा म्हाका ती जाण भाव आसा तो जाण भयण भाबी आनी हांव अशे करून आमच्या घरांत आमचो कुटुंब मोटो आसा सो जे भाजी पिकता फळ फळां जाता ते आमचे भितरच आमी वापरता म्हणल्यार आमीच रोयतात आमीच खातात सो तेजो आमी बेनिफीट फायदो असो कांय करूंक घेनात अशें करून सो म्हणटा न्हू सॅल्फ हेल्प तशें करूंक जालतो